आं आंनि गुदि फरायसालिखौ खालामदोंमोन कदमगुरि गुदि फरायसालिनिफ्राय बेनि उनाव आं आंनि गेजेर फरायसालिखौ लाहैयो काबिरालि हायार सेकेण्डारि स्कुलावहाय बेनिफ्राय आङो आंनि मेट्रिक आनजादखौ नैथि थाखोआव उथ्रिसारनानै आं गोदान मुं थिसनफैयो कक्राझार इउ एन एकाडेमियावहाय आर्ट्स स्ट्रिम लानानै बेनि उनाव आं आंनि हायार सेकेण्डारिखौ आं पास खालामदों फार्स्ट डिभिसनावहाय बेनि उनाव आं आंनि डिग्रिनि थाखाय आं एडमिसन लाहैयो गुवाहाटी प्रागज्यतिच कलेजावहाय जग्राफि मेजर लानानै बेनि उनाव आङो आंनि डिग्रिखौ फार्स्ट क्लासाव पास खालामनानै आं गोदान मुं लाफैफिनो बड'लेण्ड इउनिभारसितिआवहाय आं दायो बड'लेण्ड इउनिभारसितियावहाय जग्राफि मेजर लानानै आं आंनि मासथार डिग्रिखौ खालामगासिनो आं आंनि मास्तार्स डिग्रिखौ खालामफैदों जग्राफि मेजर लानानै जेन जाहाथे आं जग्राफिनि सोमोन्दै आरोबाव गियान मोनबावनो हायो जग्राफिनि थाखुमानाय गोबां मिथिमोनै बाथ्राफोरखौ जेन आं मिथिनो हायो आं बेनि थाखाय जग्राफियावहाय दा माचटार्स डिग्रि खालामगासिनो बेनि उनाव आं बुंनो सानो आंनि जिउनि थांखिया दिनैसिमहा लागै उन्दैनिफ्राय लानानै सोलाय बोगासिनो जेब्ला आङो गुदि फरायसालियाव फरायदोंमोन अब्ला आं सान्दोंमोन आं फोरोंगिरि जानो नाथाय समजों लोगोसे सोलायनाया फैयो जेब्ला आङो नाइन टेनाव फरायो अब्ला आंनि जिउनि थांखिया नार्च जानाय आं बेखौ सान्दोंमोन नाथाय बेबो समजों लोगोसे सोलायनाय फैयो दा दासान्दि आंनि जिउआव बिदि थांखि गैया आं जायखिजाया आंनि मासटार्स डिग्रिखौ आं फोजोबग्रोनो सानो बेनि उनावहाय आं सान्दों आं माने सोरखारनि साख्रि बायदिसिना आं खालामगोन बेनि उनावहाय आं सानो आं बेंकनि थाखाय बेंकाव एबा बेंकनि साख्रि मावनो